हे यौ कि कहु पहिले जे हम फ्लिपकार्टपर साड़ी मँगौबै छलहुँ हेँ तऽ नओ दस बेर तऽ बड्ड सुन्दर आयल लेकिन अखन जे मँगा रहल छी ओहिमे रङ्ग डिजाइन कोनो देखा दैय आओर भेज कोनो दैय साड़ीके कलर डिजाइन रङ्ग किछु नहि नीक लगैए आब पैसो लागि जाइए आओर ओहेन चीजो नहि प्राप्त भऽ रहल अछि बड़ा आश्चर्य लागैए लोभे कए टा सुन्दर साड़ीके लोभे कए टा कमसँ कम चारि पाँच टा साड़ीके ऑर्डर देलहुँ लेकिन एक्कोगो साड़ी कर्मक नहि आयल कहि दैय शिफॉन आओर भेज दै छथि सिन्थेटिक कहि दै छै जे ई सिल्क अहि आओर ओ साड़ी रहैए हाँफ सिल्क कहि दै छैथ जे ई सूती अछि ओ भऽ जाइए अहाँके टेरिकोसामे बड़ा विचित्र हाल छन्हि आइ काल्हि फ्लिपकार्टके